विस्पति देवता जी कथा हिकिड़ो शाहूकारु माल जा गोरा बि भराए परे परे विलाइतुनि में वापारु करणु वेंदो हुओ हुतां जेको धन कमाईंदो हुओ हुन सां कुटुंब जी पालना कंदो हुओ दान कंदो पर हिनजी ज़ाल खे इहा ॻाल्हि न वणंदी हुई हिकिड़े ॾींहुं उहो शाहूकारु वापारु करण लाइ विलाइत वियो हुओ हुनजी पर पुठि विस्पति देवता साधूअ जो रूप धारी हुनजी त ज़ाल खां बची बिख्या घुरी माईअ चयसि त स्वामी मां दान करे कक थी पेई आहिया हाणे अहिड़ी का कृपा करियो मुंहिंजो धनु नास थी वञे साधू चयसि त हीअं ई थींदो हाणे तू हीअं कर सत विस्पति तूं घर में लेपो पाए खारु चाढ़ कपिड़ा टहिकाए तेलु मेट सां सनानु कर मास मछी वर्ताए त तुंहिंजो अगरि तगरि नास थी वेंदो हेतिरो चई साधू अंतर ध्यानु थी माईअ अञा छह विस्पतूं इहो कयो त माईअ जो सभु उहो धनु नाश थी वियो माईअ पाण बि परलोक पधारी होॾा शाहूकार जेकी माल जा गोरा बि भ जहाज भराए घर पिए आयो हुन इयं जहाज सभु जहाज सामानु समेत समुंड में बुॾी विया पाणि तक्तति ते चुंबड़ी मसु मसु अची कनि किनारे ते पहुतो घर में अची छा ॾिठई त समूरो मालु अंगर बितर थियो पियो आहे तंहिं ते धीणसि खे सॼी वार्ता करे ॿुधाई धीअ खे दिलदारी न ई पाणि भॻवान जी भाणे ते रहिजी रही काठियूं करे पंहिंजी हयातीअ जा ॾुखिया ॾींहं पियो गुज़ारींदो हुओ हिकिड़े ॾींहुं संदसि धीणसि बि पीउ खे लीला चयो त बाबा अॼु ॾुध खाइण ते दीलि थी आहे पर हिनजो पर हिन वटि ॾुध खाइण पैसो पैसो पैसो किथे बि न खेसि घाणा दिलासा पियो ॾींदो हुओ हिकिड़े ॾींहुं हुनजी चिंता में झंगल में वञी वेई रहियो त विरल भॻवान साधूअ जो रूप धारे हिन वटि आयो हुओ हिन खां उदासु थियण जो सबबु पुछियो शाहूकार हिनखे समूरी कथा करे ॿुधाई कथा ॿुधी साधू चयसि त भाई तुंहिंजी ज़ाल विस्पति ॾींहुं विरल भॻवान जो अपमानु कयो आहे जंहिं करे तुंहिंजी इहा हालति थी आहे हाणे तूं मुंहिंजो चवणु मञ विस्पति ॾींहुं विस्पति देवता जी कथा जो पाठु कंदो कर टकेजी कारी डाख भुॻिड़ा घुराए जल जो मुटो भर में खंडु चप्टी विझी पाणी पीअंदो कर सॼी संगत खे उहो अंबृतु सेसा विरिहाए ॾींदो कर ऐं प्रभु तुंहिंजूं सभेई मनो मनोकामनाऊं पूरनि कंदो इअं चई साधू हलियो वियो वरंदी विस्पति आई शाहूकार दस्तूर में जब झंगल मां काठियूं करणु वियो हुओ हुन ई ॾींहुं हिनखे काठियुनि मां ॿ टका वधीक मिलिया जंहिं मां टके जो ॾुध वठी पंहिंजी धीउ जी दिलि पूरी कयाई बाक़ी जेको टको बचियसि हुनजी कारी डाख ऐं भुॻिड़ा वठी विस्पति देवता जी कथा कयईं उहा सभिनी खे विराए पोए पाण बि खाधाई हुन ॾींहुं खां हुन ॾींहं खां वठी हिननि जो दुख दूरि थी वियो सुख सां ॿीं बि विस्पति आहीं ॾींअं हुनई ॾींहुं हिननि खां कथा करणु विसरी वियो हुनई ॾींहुं शहर जे राजा वॾो यज्ञ करायो हुयो सॼे हेर जा माण्हू हुते खाधो खाइण विया हुआ ही शाहूकार बि धीअ खे धीअ खे वठी कुझु देरि सां वञी पहुतो जंहिं करे राजा हिननि खे पंहिंजे घर में रोटी खाराई जॾहिं उहो भोॼनु करे उथिया तॾहिं राणीअ जी नज़र वञी किलीअ ते पई जिते हुनजो नौलख हार टंगो पियो छा ॾिसी त हिन जो नौलख आहे ई कोन हिनखे पक थी त मुंहिंजो नौलख हार ही पीउ धीउ खणी विया आहिनि सो राजा खे चई ॿिनी खे खणी क़ैदु करायां इहा जेल में पीउ ऐं धीउ ॾाढा परेशान थिया वरी हुते विरल भॻवान खे यादि कयूं विरल भॻवानु साधूअ जेणो पहिरों दर्शनु ॾेई चयनि त तव्हां अॻे विस्पति ते विरल भॻवान जो अपमानु कयो आहे तंहिंकरे तव्हांखे हुनई जो इहो फल मिलियो आहे हाणे जेका बि विस्पति ईंदी तव्हांखे जेल जी भरां ॿाहिरां टको लभंदो हुनजो टके जा डाख भुॻड़ा वठी वठी कथा बि कजो सेसा बि विरिहाए सभिनी खे पोइ अंबृतु पीआरिजो तव्हांजा सभई दुख दूर थी वेंदा हेतिरो चई साधू अलुप्त थी वियो वरी ॿीं विस्पति बि आई जेल जे ॿाहिरां बराबरि टको हथ लॻो पर शइ किथां अचे हिकिड़ी माई हुतां लंगे रही हुई हुन हींअर खेसि सॾु करे डाख भुॻिड़ा वठी अचण लाइ चयो हिन माईअ अभिमान में भरिजी चयो त मां त अॼु पंहिंजे अॼु भॻवानु भरिजी चयो त अॼु मुंहिंजे पुट जी शादी आहे सो त मां कपिड़ो वठण थी वञा वरी ॿीं माई हुतां लंगी शाहूकार हुनई माईअ खे सॾु करे साॻी ॻाल्हि चई हुनई माईअ जो हुनई ॾींहुं को पुटु मरी वियो जंहिंजे कफ़न जो बाज़ारि मां कपिड़ो वठणु पिए वेई वरी पर विरल भॻवान जे नालो ॿुधी हिकदमि अवल हुनई खे टके जा डाख भुॻड़ा आणे ॾिना हीअं पाण बि वेई विस्पति देवता जी कथा ॿुधई कथा ॿुधी सेसा अंबृतु वठी जे वक़्तु घर ॾांहुं वञणु लॻी तॾहिं रस्ते ते पंहिंजे पुट जी काई वेंदे ॾिठाई हिन काई खणण वारनि खे तरिसाए चयो त पहिरियां ई मूंखे पंहिंजे पुट जो मुंहुं ॾेखारियो काई धरती ते रखी बालक जो मुंहुं खुलाए माईअ अंबृतु सेसा खणी पुटु पंहिंजे मुअल पुट जे मुख में विधो विरल भॻवान जे बाज सां उहो बालक हिकदमि उथी खणी थियो होडां जंहिं माई जे पुट जी शादी शादी हुई सो विरल भॻवान जे नाले खां बि मुख थियो जंहिं करे घोड़े ते चढ़ी जॾी टिवा टे ते पहुतो तॾहिं घोड़े अए अहिड़ी हई हू दूरि वञी पट ते वञी किरी पियो अहिड़ी त चोट लॻसि जो मिंट में मरी वियो पोइ विरल भॻवान साधूअ जे रूप में धारे हुनई माईअ खे विस्पति देवता जी कथा देवता जी पूॼा करण लाइ चयो सची भाव सां विरल भॻवान जी कथा पढ़ी कारी डाख ऐं भुॻिड़ा अंबृतु संगत विराई पुट जे मुख में विधो उहो हिकदमि उथी खणो थियो ॾींहुं गुज़रियो विस्पति जी राति आहीं वरी भॻवानु विरल भॻवान खे राजा सुपिने में दर्शनु ॾेई चयो त हे राजनि जेकी बि उहा अजीत खे बंदे खाने में बंदि कयई से निर्दोश आहिनि हुन ॿिनि खे जेल मां आज़ादु कयो नवलखो हार हुनई किलीअ में टंॻियो पियो आहे सुबुह जो हुन हणी सचु पचु उहो हार किलीअ में टंॻियल ॾिठमि राजा हिन ॿिनी पीउ ऐं धीउ खे जेल मां कढाए सुठा कपिड़ा पाइण लाइ पैसा ॾिना पर इअं पंहिंजी कयल अपराध जी माफ़ी घुरी हिनखे पंहिंजो अधराज भाउ ॿणाए कन्या खे तमामु ऊंचे कुल में परणाए ॾाजे में हीरा लाल जवेरा विरल भॻवानु अहिड़ो ई आहे जहिड़ियूं जंहिंजूं मन जी मुरादियूं अहिड़ियूं पूरियूं कंदो जेको बि प्रेमी सची सिक सची भावना सां इहा कथा पढ़ंदो या ॿियनि खें पढ़ाईंदो वधाईंदसि त वरी हुन जूं पंहिंजूं सभेई आषाऊं पूर्ण सभई ॿोलो प्रेम सां विरल भॻवान जी जय